आं नोंथांमोननि दखाननिफ्राय मोनसे जाग्रा मुवा अर्दार होदोंमोन दा नोंथांमोनहा आं अर्दार होनाय समाव होफैनो हायासै बेनि उनाव होफैनाय जाबाय नोंथांमोनहा दा बेबायदि बेबायदि गोबाव सम खालामनाङा जाग्रा बेसादखौ जाग्रा बेसाद दा जुदि गाज्रि जालाङो अब्ला बे मानसिया बेखौ जायोब्ला मानसिया बेमारारि जेंना बा देहायारि जेंनायाव गोग्लैनो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा नोंथांमोननि दखाननिफ्राय जाया जायानो मानो अर्दार होयोबा थि समखौ लानानै नोंथांमोनहा होफैनो नाजा नोङाब्ला जाग्रा मानसिफ्राबो सुबुंफोराबो बेमाराव गोग्लैनो हागौ आरो नोंथामोननि दखानाबो बेबायदि थि समाव होफैनो हायाब्ला नोंथांमोननि दखानानबो सेल जानाय नङा बा जाग्रा फोरा खम जालांगोन बेनि थाखायनो आं बुंदों नोंथांमोननि नोंथांमोननि दखाननिफ्राय थि समावनो अर्दार होनायखौ नोंथांमोनहा थि समावनो मेनेज खालामो नोंथांमोननिबो मोजां आरो जाग्राफोरनिबो मोजां बेनि थाखायनो आं गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय गोजोनथों